उदालगुरि जिल्लायाव आंनि नोजोर आरो नुथायाव गोबां आबादखौनो मावनानै दिहुनो जेरैहाय माइ आबाद माइ आबादानो सेथि होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया न'खर न'खर माइ आबाद मावनायानो जायो बे ओनसोलावहाय आरो थांना थानाय राहा लामायानो जाबाय जोंना आबाद नालाय आरो बे माइ माइरंखौनो लानानै थांनानै थायो आरो बेनिखायनो न'खर न'खर बे माइ गायनाय आबादा दङ बेजोंनो लोगोसे माखासे आबादफोर जेरै आलु बेसर आरो बिदिनो थाइबें जिंखा फोरला बायदि बायदि आबादफोरखौ गोबांथार बे उदालगुरि जिल्लायावहा मोननो हागौ आरो बिनि अनगायैबो मोनसे फिसा उत्दग हिसाबै साहा आबाद साहा बागान खुलिनाय बे साहा आबादाबो खम नङा उदालगुरि जिल्लायावहाय गोबां बांबाय बेवहाय केमिकेलजों मावनायबो दङ आरो बिनिफ्राय अर्गेनिकजोंबो मावनाय दङ उदाहरन हिसाबै जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि थेनजिं बड'सा बिथाङा दिनै बिथांखौ सिनायि रावबो गैला साहा आबादाव बिथाङा बुहुमनिनो नाम्बार अवान होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया अर्गेनिक खान्थियाव मावनाय बिथाङा बिथांबायदि आरो गोबां दङ अर्गेनिक मावनाय गोबांफोर दङ बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि बे ओनसोलावहाय फिसा फिसा आबाद आबादारिफोरा सोलोंनानै दिनै अर्गेनिक खान्थिजों मावनो आवगायगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा थालिर आबाद थालिर आबाद थालिर बागान खालामनाय गय बागान खालामनाय बेनिफ्राय लेबु नारेंनि आबाद बिफोरबायदि अनेख दङ गोबां दङ दा बेफोरबायदि आबादजोंनो सोनारनानै बे ओनसोलनि आबादारिफोरा थांनानै दङ बिनि अनगायैबो दाउ अमा फिसिनायाबो खम नङा न'खर न'खर दाउ अमाखौ फिसिखायो होननानैनो जोंनि बर' समाजा दिनैसिम एसे एनैब्लाबो न'खरनि नांगौ जानाय रांखान्थिफोरखौ आबुं खालामनाय बेखौ नुगासिनो दङ आरो बियो बे उदालगुरि ओनसोलावहाय खम नङा गोबां बर' समाजाव एबा न'खरफोराव अमा फिसिनाया माने बेखो बान्दाखा आरो दाउ लोगोसे दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय हांसो फिसिनाय बेफोरबो दङ आरो माखासे हा गोनांफ्रा फुख्रि बानायनानै ना फिसिनाय ना आबाद खालामनाय ना फिसिनायजों लोगोसे ना फुख्रियावनो अमा गन्द्रा खालामनानै अमा फिनाय हांसो गन्द्रा खालामनानै हांसो फिनाय बेफोरबायदि खान्थिखोबो नुनो मोन्दों बेफोर गोबां दङ आरो जोंनो बे ओनसोलावहाय सासे उदालगुरि जिल्ला होननानै बुङोब्लाथ' गोबां थानो हागौ खिन्थु आंनि नोजोराव नुथारनाय आंनि साखाथियाव थानाय सासे दङ ना आबाद मावनानै अमा फिसिनानै नामदांखा जानाय एबा न'खर खुंनो हानाय बिथांमोन दङ आरो लोगोसे मोसौ फिसिनाय मोसौखौथ' न'खर न'खर बे लकेल एबा गोदोनि खान्थिजों फिसिबोनाय लकेल देसि जायखौ देसि मोसौ होनना मोसौ गाय बेफोरखौ फिसिनाय बेफोरथ' दंखायोआनो नाथाय फार्मिं हिसाबै दासिम बांद्राय गोबां नङाब्लाबो मेगनाव गोग्लैनाय माखासे दङ जेरै दहलाफारा गामि उदालगुरि टाउनजोंनो नांजाबनाय होनब्लाबो गोरोन्थि जाया बे दहलाफारा गामिया गामि नाङैनो न'खर न'खर गासैनावबो माने जार्सि मोसौ फिसिनाय गाइखेर फाननाय गाइखेर फाननानै न'खरखौ रांखान्थियारि फोजौनाय फोगोमनाय बे बेलायावहाय जाफुंसारनाय नुनानै मोन्दों बेबायदिहैनो गोबां आरो दङ गामि लेभेलावहाय न'खरसे न'खरनै बेथ' थाखायोनो आरो बेबायदिहै बे बे जाबाय बर'फोरनि आमफ्राय माखासेया नेपालि मानसि समप्रदायनि दङ नेपालिफोर आरो बिनिफ्राय माखासेया ओइ सावथालफोर दङ बिथांमोनाबो बेबायदि मोसौ फिसिनाय बा आबाद मावनाय बिफोरबायदियावहा बिथांमोनाबो सोनारनानै थांनानै दङ